हालींच्या वर्सांनी भार भारतीय अद अर्थवेवस्था खूब वेगान वाडत चल्ल्या आनी हाचे पुरावो आमकां बदला बदलाक आक बरे तरेन जाला म्हणून म्हणून दिसून येता भारतांत सगळ्या शेत्रांत उत्कृष्ट तरेन प्रगती पळयला म्हणल्यार गळ्या गाडयाचो कारखान्याची खूब सुदारणां सुदारणां जाल्यात नवे नवी नवीं नवीं मशिनां मशिना आदळ्यांत म्हणून कांयन खूब बाळन वाळत दुसऱ्याच हशरांच्या कारखान्याक खूब बरो बदलाव जाता घडल्या जाचो फायदो भारतांत जाता आय टी इंडस्ट्री ए आयच्या जमान्यांत खातीर खूब वेगान फुडें चलता सॉलार टेक्नोलॉजी सुद्दां बेगीन बेगीन वत वयर सरत आसा कारण की लोक आतां सुर्याच्या किर्णाची वापर करून घेवपाक सोदतात विज्ञान विज्ञान शेत्रांत भारत खूब फुडें सरला आनी तरेतरेचे नवे शोध करून जगाक बरे कमयता तशें अंतर अंतरक्षांत वचपाचो व्हड्या सुद्दां व्हरतात तयार केल्या केल्या वयता म्हणून पुराय जग भारताक एक प्रतिनिधी असो म्हण समजता भारताच्या सैनीक खात्यांत खूब बरें शोद केल्यात

बऱ्या प्रकारच्या शुध्द मशीना केल्या आनी ते विदेशांत विकतात हाचो आमकां फायदो जाता तशें इंटरनेट बँकींग खातीर लोकांक पयशे एक मेकांक दिताना दिवपाक बरें पडटात